महाराष्ट्र में कई तरीके जा आर्ट ऐं क्राफ़्ट आहिनि जीअं बिदवारी कोलापुरी चपल कोलापुरी ज्वेलरी मशूरी हिमारू नारायनी पेठ पैठानी साड़ी वार्ली पेंटिंग इहे सभु असां संभाले रखी था सघूं जीअं अॻिते जी पीड़ी बि इएं ई ॾिसे ऐं हथ सां ठहियलु कलाकारीअ में जेके शयूं ठहनि थियूं उहे अॻिते जी अचियलु पीड़ी बि इन्हनि शयुनि खे उन्हीअ नमूने में ठाहे ऐं विकिणे इहो असांजे कल्चर जो जेको आहे उहो उनखे अॻियां वधाइ सघंदी हथ सां ठहियलु कोलापुरी चम्पल ॾाढा प्यारा ऐं सुहिणा लॻंदा आहिनि वार्ली पेंटिंग जेकी थींदी आहे उन में सुनहरी ते तरीके सां पेंटिंग कयो वेंदो आहे ऐं उनजो नेत्र ॾाढो प्यारो लॻंदो आहे